हमर हिसाबसँ मैथिली भाषा आओर हिन्दी भाषाके तुलना जे छै एहि लए कऽ होइ छै जे हमसभ मैथिली भाषाके जे लिखै छियै तऽ ओ देवनागरी छै ओ दय छियैक लिपिक आओर मैथिलियो मऽ ओहे दय छियै आओर हमसभक मैथिली जे बाजै छियै तऽ ओहिसँ हिन्दी भाषा जे छै मिलै जुलैत रहै छै जे हमसभ कतहु जे जाइ छियै तऽ ओ भाषा जे छै बुझि जाइ छियै जे हिन्दी भाषा बजै छै कि मैथिली भाषा बजै छै किएकि दुनू तऽ मिलै छै ओहिसँ मिलै जुलै छै एहि कारण हमर सभक आदमी अगर बिहारसँ कतौ भी कोनो भी कोना मे जाइ छै इन्डिया के कोनो कोना मै जाइ छै तऽ ओ भाषा कऽ बुझि जाइ छै जे ओ ओहिसँ ओ ओतऽ रहि पाबै छै आओर अपन अनुसार जे छै ओ बाजि कऽ जे छै अपन जरूरतमन्द समान या जरूरतमन्द काज जे बीच ओ कय लय छै ताहि लए कऽ दुनू भाषा जे छै मिलैत जुलैत रहै छै आओर हमरो सभक अगर मानि लिअ जे कतौ ई सभ बाहर जाइ छै तऽ बुझै बाजै छै तऽ ओहिसँ पकड़ि लेलहुॅं ई सभ हमर मिथिलाञ्चल के छियै आओर हमर सभक एरियाके छै ताहिसँ हमर सभक नजदीक बढ़ि जाइ छै मानि लिअ हम दूर मे छियै ओ हमर सभक जगह पर काज करै लऽ आबै छै आओर भाषा जे बाजै छै ओ भाषासँ हमसभ पकड़ि लै छियै जे ई हमरे एरियाके छै आओर बिहारके छै मिथिलाञ्चलके छै ताहिसँ हमर दुनू आदमी के नजदीकी बढ़ि जाइ छै आओर भाषा जे छै मैथिली आओर हिन्दी छै दुनू मिलैत जुलैत रहै छै